اردو زبان دوسری زبانوں سے مختلف طریقوں سے متاثر ہوئی ہے خاص طور پر سنسکرت فارسی عربی اور انگریزی سے سنسکرت زبان اردو کے بنیادی ڈھانچے اور گرامر پر اثر انداز ہوئی ہے ہندی اور اردو دونوں کی بنیادی جڑیں سنسکرت میں ہیں جس سے الفاظ اور ترکیب اردو میں داخل ہوئے ہیں اردو پر سب سے زیادہ اثر فارسی اور عربی کا ہے خاص طور پر اس کے ادب الفاظ اور تحریری نظام فارسی کے اثرات مغل دور کے دوران زیادہ نمایاں ہوئے ہیں جب فارسی دربار کی زبان تھی عربی الفاظ بھی اردو میں مذہبی اور تعلیمی خلوص سے آئے انگریزی زبان کا اثر بٹینیہ راج کے دیوان اردو پر ہوا جس کے نتیجے میں اردو میں جدید الفاظ فقرے اور اصطلاحات شامل ہوئے آج بھی انگریزی کے کئی الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی سائنس اور کاروبار کے حوالے سے یوں اردو ایک منگووے زبان سے جو مختلف ثقافاتوں اور زبانوں کے اثرات کا نتیجہ ہے